उज्जैन ज़िले में बहुत सारे मशहूर और ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं उज्जैन बहुत ही प्राचीन नगर है यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं वो सभी मंदिर की कुछ न कुछ कथा ज़रूर है जो कि मैंने अपने आस पास के लागों से सुनी है सबसे पहले तो अपन शुरुआत करते हैं बाबा महाकाल से तो उज्जैन जो है बाबा महाकाल की नगरी है महाकाल मंदिर के दर्शन करें लोग दूर दूर से आते हैं और आजकल तो महाकाल लोक बनने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है इसके अलावा महाकाल मंदिर की एक विशेषता और भी है कि महाकाल में जो मूर्ति है वो दक्षिणमुखी है तो

इसके दर्शन करने मतलब प्रसिद्ध होने के कारण इसके दर्शन कर लोग दूर दूर से आते हैं इसके बाद प्रसिद्ध चिंतामण गणेश मंदिर है जहाँ पर लोग शादी की पत्रिका रखने के लिए ज़रूर आते हैं उसके बाद पास में ही हरसिद्धी माता का मंदिर है थोड़ी सी दूरी पे नवदुर्गा मंदिर है और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो चारधाम मंदिर हैं फिर थोड़ी सी दूरी पर क्षिप्रा नदी का तट है क्षिप्रा नदी उज्जैन की प्रसिद्ध नदी है और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं उसीमें एक प्रसिद्ध घाट है राम घाट ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम अपने पिता का तर्पण करने इसी घाट पर आए थे यहाँ पर प्रसिद्ध सिद्धवट मंदिर भी है जहाँ पर लोग अपने पूर्वजों को तर्पण करने दूर दूर से आते हैं और हमारे धर्म में माना जाता है कि पूर्वजों का तर्पण बहुत ज़रूरी है इसको लोग मानते भी हैं और यहाँ करने के लिए दूर दूर से आते हैं उसी की थोड़ी दूरी पर मंगलनाथ मंदिर काल भैरव मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है काल भैरव मंदिर की विशेषता है कि वहाँ पर भगवान शराब का सेवन करते हैं तो लोगों में बड़ा कौतुहल रहता है कि भगवान कैसे शराब का सेवन करते भगवान को शराब का ही भोग लगाया जाता है फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो सांदीपनि आश्रम आ जाता है ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा इसी आश्रम में ली थी इसके अलावा यहाँ पर एक क़िला भी है जिसे कालियादेह हिल के नाम से जाना जाता है यह एक बहुत पुराना और ऐतिहासिक क़िला है ऐसा कहा जाता है कि इस क़िले का निर्माण मांडू के सुल्तान ने कराया था ये सभी जगह ऐसी है जहाँ पर सभी धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पे आते हैं और इसके अलावा एक त्रिवेणी म्यूज़ियम भी है जहाँ पर त्रिवेणी म्यूज़ियम में जाने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है इसके अलावा यहाँ बहुत बड़ा एक डेम भी है जिसको गंभीर डेम के नाम से जाना जाता है गंभीर डैम के से ही पूरे शहर में पानी का सप्लाई होता है यहाँ पर हर बारह वर्ष में सिंहस्थ का मेला था क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है इसके अलावा यहाँ पे हस्तशिल्प मेला भी लगता है जिसमें दूर दूर से लोग अपना व्यापार करने आते हैं और हस्त हाथों से बनी चीज़ों का यहाँ विक्रय करते हैं इसके अलावा यहाँ पे कार्तिक मेला भी हर साल लगता है जो कि लगभग दो महीने तक चलता है इसके अलावा कालिदास अकादमी है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं पास में ही इस्कॉन मंदिर है उज्जैन के पास में ही डोंगला की वेधशाला है यहाँ पर कहा जाता है कि यह कर्क रेखा का केंद्र है और यहाँ पर काल की गणना की जाती है यहाँ पर बहुत बड़ा टेलीस्कोप लगा है जहाँ वहाँ पर एक मीटिंग हॉल भी है जहाँ पर विश्व से आने वाले देशों से वैज्ञानिक आते हैं जंतर नामक जंतर मंतर नामक एक स्थान भी है जो पुराने समय में यहीं से काल की गणना की जाती थी इसके अलावा उज्जैन में एक सर्प स्थल भी है जहाँ पर लोग तरह तरह के साँप पकड़कर छोड़ जाते हैं और इसके पास ही तारामंडल बना हुआ है यहाँ पर तपोभूमि नामक एक स्थान भी है जो कि जयंत लोगों का तीर्थस्थल है यहाँ पर एक नवग्रह मंदिर और शनि मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है जहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो एक वेधशाला जो बनी हुई है वहाँ पर स्पेस से संबंधित बहुत सी जानकारी मिलती है और थ्री डी प्रोडक्शन में ब्रह्मांड को लोग बनते हुए देखते हैं